हाँ हमारे क्षेत्रों में अलग अलग सांस्कृतिक के ग्रुप के लोग रहते हैं सब कुछ वैसे तो हम सब भारतीय हैं हिन्दू धर्म में हैं धार्मिक हैं और हम थोड़ा अब रहते हैं तो अलग अलग तरीके के संस्कृति वाले लोग भी रहते हैं कुछ धार्मिक होते हैं और अब तो सब मॉडर्न हैं सब अभी के टाइम के अनुसार तो सबकी सोच अलग अलग है और सब अपने अपने हिसाब से रहते हैं अपना अपना संस्कृति देखते हैं कुछ लोग तो अपनी संस्कृति बोलते भी हैं लेकिन नहीं हमें दूसरों की संस्कृति को अगर हम अपना रहे हैं तो हमें अपनी संस्कृति छोड़नी नहीं चाहिए अपनी संस्कृति को भी अगर हम खुद वैल्यूएबल रखेंगे हम खुद अपनी संस्कृति को ज़िंदा नहीं रखेंगे तो एक दिन किनी को पता भी न हो कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी थी या हमारी संस्कृति ऐसी थी तो हमारे आने वाले पीढ़ियों को और हमें हमारे पूर्वजों ने तो हमें बताया अब हमारी बारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति के बारे में बताए हाँ उनका नाता बाहरी संस्कृतियों से भी हो उनके बारे में भी उनको जानकारियाँ देनी चाहिए पर अपनी संस्कृति के बारे में भी उन्हें बताना चाहिए सिखाना चाहिए और हमें दूसरे संस्कृति के लोगों से भी मेल जोल बनाकर रखना चाहिए क्योंकि हर इंसान की हर संस्कृति के लोगों के लिए उनकी अपनी संस्कृति की महत्ता सर्व सर्वोत्तम होती है और दूसरों की संस्कृति को देखकर हमें अपनी संस्कृति बदलनी नहीं चाहिए हाँ उनका भी अच्छा है हर हर इंसान के नज़रिए से उनकी संस्कृति बहुत अच्छी होती है और हमें भी अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखना चाहिए उनके साथ अपनी संस्कृति और उनकी संस्कृति दोनों को लेकर दोनों का सम्मान करना चाहिए हम जैसे हम अपनी संस्कृति को त्यागना नहीं चाहते हैं सामने वाले की जो है जो दूसरी संस्कृति के लोग हैं उन्हें भी तो अपनी संस्कृति उतनी ही प्यारी है जितनी कि हमें हमारी संस्कृति प्यारी है तो वह ना वह उन्हें छोड़ते हैं न हमें हम अपनी छोड़नी चाहिए हम दूसरों का अपनाते हैं तो हमें अपना भी याद रखना चाहिए अपनी संस्कृति को भी भूलना नहीं चाहिए तो जिस तरह से और अपना और दूसरे की संस्कृति को नीचा नहीं रखना चाहिए उनकी संस्कृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है उनके लिए और हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए कि उनकी संस्कृति उनके लिए सर्वोत्तम सर्वोत्तम है और हमारे लिए भी होनी चाहिए सबकी संस्कृति का समान रूप से सम्मान करना चाहिए और हर तरह की संस्कृति के लोगों से अपना मेल जोल बना कर रखना चाहिए